जैसे हम पूर्वज हमारे रोट बनाते थे चूरमा बनाते थे जैसे हम लोग सतान भगवान के प्रसाद में चूरमा डालते हैं तो उसको जो है पहले चुल्ही पर भी बन जाता था मिट्टी के चूल्हा पर बनाते थे लेकिन उसी चीज को अब गैस पर भी बना लेते हैं तो तरीका जो है वह सुवधा बढ़ा है लेकिन हम उसको जो पहले चूल्हा पर बनाया जाता था उसको अब हम गैस पर बनाते हैं